हेलौ

औ औ आंनो टेक्सि द्राइबार माबाफोरमोन नामा ए गारि अबेनिफ्राय अबेसिम चापागुरिनिफ्राय कयला मयलासिम ना दा चापागुरिफ्राय खैला मैलासिमआ ओरैनो आथ हाजासो थागोन आरो

लामायाथ' दा एसे मोजाङानो जाबाय गोदो एसे गाज्रिमोन आरो दा एसे मोजाङानो जाबाय हाबा ने औ मोनो आंबो जानायसै औ सानसे सानसे जाहैखागोन नालाय ना औ औ औ औ मोजाङानो औ लामाफ्रा सिन्था गैया मोजाङानो है लामाफ्रा बिदिनो बार्द बिदिनो एनिमेल बायदिसिना नुलांगोन आरो ना औ मोजाङानो बिदिनो नोंसोरनि सायाव सोनारगोन आरो सोरबाया ओरैनो गारिफोरबो मोजां गाखोनो हाया नालाय औ मोजां

औ आथसा बे हाबा जागोना नोंसिनि न'नि जायो नामा औ मोजां

मोजाङानो औ बेबो फालानि उनाव फाला औ औ जागोन जागोन फासथानिफ्राय गाखोयोब्ला जोङो बिदिनो एगार'थासोआव सहैगोन आरो औ औ दे